اتّر پردیش میں کاروباری شعبہ سماجی اور ماحولیاتی مسائل کو مختلف اقدامات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے چند اہم اقدامات جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کھانے کا فضلہ ہوٹل اور ریستوران اپنے کھانے کے فضلے کو رسائکل کر کے کھاد یا بایو گیس بنانے میں استعمال کرتے ہیں صنعتی فضلہ مختلف صنعتیں اپنے فضلے فضلے کو دوبارہ استعمال کرنے یا محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے رسائکلنگ کے عمل کو فروغ دیتی ہیں ماحولیاتی دوستانہ مواد کاروبار تعمیرات میں سرسبز بنیادی ڈھانچے کے سامان جیسے کہ توانائی کی بچت والے مواد رسائکل شدہ مواد اور کم کاربن ایمیشن والے مواد کا استعمال کرتے ہیں سبز عمارتیں لیڈ اور دیگر گرین بلڈنگ سرٹیفکیشنز کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں پانی کی دوبارہ استعمال صنعتیں اور زراعت پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے رسائکلنگ اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظامات کو نافذ کر رہی ہیں آب پاشی کی جدید تکنیکیں زراعت میں ڈرپ ایئرگیشن اور سپر نکلر سسٹمز جیسے جدید آب پاشی کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ایئر فلٹریشن سسٹمز فیکٹریاں اور صنعتیں ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے فلٹریشن سسٹمز کا استعمال کرتی ہیں یہ اقدامات اتّر پردیش کے کاروباری شعبے کی جانب سے سماجی اور ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے کچھ اہم اقدامات ہیں